मिकी ते पंज तरीकां जाद न जियां पंदरां अगस्त च अस स्वतंत्रता दिवस मनाने छब्बी जनबरी च गणतंत्र दिवस मनाने ते पंजी दिसम्बर च अस क्रिसमिस मनाने न ते दस जनबरी गी मेरे जनम दिन ते दो अक्टूबर गी महात्मा गांधी दा मनाने न